मैथिली भाषा हमरा बहुत नीक लागै अछि किएकि मैथिली भाषा बहुत मीठ मीठी बोलीके तरह निक निकलै अछि बहुत नीक आदर सम्मानके साथ मैथिलीके भाषा लागै छि किएकि मैथिली भाषा बहुत बहुत बहुत बहुत नीक होइ मैथिली भाषा होइ छै जे एक दोसराके आदर सम्मानके तरह निक मतलब ओ निकलै छै अपन मुखसे ओहेसे मैथिली भाषा बड़ बहुत नीक आओर संस्कृतिके बात करू तऽ संस्कृतिमे मतलब जेना माँ बेटा आओर पिता पुत्रीके आदर बहुत अच्छा रहै संस्कृतमे मतलब एक दोसराके आदर सम्मान बनाएल रख बनाएल रखै छै आओर संस्कृतमे जेना ननिहालमे जेना मैथिली बहुत नीक बाजल जाइ छै तऽ ओ ईसबमे जे मतलब बहुत नीक लागै छै मैथिली भाषा आओर सब आओर इएहसब कारण छै जे मैथिली भाषा हमराके आओर पहचानके प्रभावित कएलक किएकि मैथिली भाषा छै जे एक तरहसे एक तरहसे कोइ भी अदर भाषासे ने बहुत नीक छै मैथिली भाषा मैथिली भाषा पिओर शुद्ध मैथिली बाजै छै तऽ बहुत मतलब बहुत नीक रहै छै बहुत नीक लागै छै आओर जे जेना कहीँ भी जइऔ आओर मैथिली बाजू ओ जे रहत सम्मानके बात श्रेष्ठ तऽ हँ ई पिओर मैथिली बाजै छै बहुत नीक आदर सम्मान मिलै छै मैथिली भाषा बाजैसे इएहसब मैथिली भाषा अहाँके पहचानो बता देत जे अहाँ कोना छिए कहाँसे बिलॉन्ग करै छिए आओर पिओर मैथिली अहाँ कोना सिखलिए तऽ ईसब अहाँकेँ बहुत तरहके बात छै मैथिली भाषा छै जे बहुत नीक नीक वर्ड बहुत नीक भाषा छै दरभङ्गामे बहुत अधिकतर बाजल जाइ छै जेना हमरासभके गाममे मतलब हमरासभके घरमे मैथिली भाषा ही बाजल जाइ छै पिओर मैथिली ही बाजल जाइ छै बहुत नीक मैथिली भाषा बहुत नीक छै बहुत जेना सब कहीँ भी जाइ अदर अदर कहीँ मतलब कहीँ भी जगह मतलब कहीँ भी टाउन शहर स्टेट अदर स्टेट अदर डिस्ट्रिक्ट कहीँ भी जाइ छिए यदि मैथिली भाषा अहाँ बाजै छिए तऽ अहाँके बहुत प्रोत्साहित कएल जाइए अहाँकेँ अहाँकेँ भी खुद खुद भी भरोसा हैत खुद भी कम्फर्टेबल करै पड़ै अछि किएकि ईसब मैथिली भाषा मैथिली भाषा बहुत अच्छा लागै छै बहुत मीठी बोली कहल जाइ छै